पखी खुले आसमान में उॾामनि था ऐं पाण धरती ते पंहिंजनि घरनि में वेठा आहियूं त पखी जे उॾामणु ऐं पंहिंजे विच में जेका दूरी आहे उन खे ॾिसण लाइ केतिरी दूरी आहे इहो तय करण जे लाइ पाण उपकरणु तय कंदा आहियूं की कहिड़ो उपकरणु सही आहे जीअं त दूरबिन